आओर अपन गाछीमे जे ट्रैक्टर मँगाबै छी जोतबय छी घास बुनैत छी ओहिमे खाद दैत छी हँ घास बढ़ाबै छी काटिके लाबै छी कुट्टी सानी लगबैत छी मालजालकऽ दैत छी खाइलऽ कोनो हमरा दिक्कत नहि यऽ हम अपनेमे गाछी बिरछीमे जे अहाँ घास हम बुनने छी कुनू हमरा दिक्कत नहि यऽ मालजालकऽ दुहै गाड़ैत छी सभ प्राणी खाइ छी पियै छी मोज राखैए फेर जे छै से हमर घास सठि जाइए फेर ट्रैक्टर मँगैकऽ जोतयके फेर खाद छींटकऽ फेर हम जनेर बुनैत छी मलाइ घास बुनैत छी अहाँसँ मूँग बुनै छी धान बुनि देलहुँ अहाँ काटिकऽ खियाबै छी अहाँक जे मोन होइए से हमसभ घस्सी जनेर अहाँक जनेर मलाइ घास जे होइए से सभटा हम जे छै छींटैत छी अपना ढकिया लय छी आ तब कचिया लेलहुँ आ गेलूँ काटिके लाबि लेलूँ आब ओ काटिके आनलहुँ तब भुस्सा कुट्टी काटलहुँ तब भुस्सा मिलैक सानी लगेलहुँ तब मालके खाइलऽ देलूँ पानि देलूँ सानी लगैलूँ खयलक तबे नऽ दूहय गाड़य छियै